ویسے تو میں کبھی کسی گروپ کے ساتھ نہیں دوڑا یا رننگ کلب میں شامل نہیں ہوا لیکن جب بچپن میں اسکول جاتے تھے تو رننگ کمپٹشین ہوتے تھے تو جب ہم رننگ کمپٹشین میں حصہ لیتے تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ اب دوڑنا کہ بھاگنے والے سے آگے بڑھنا لیکن اس کے لئے بہت پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے ایسے نہیں کہ آپ جائیں اور دوڑنا شروع کر دیں اس میں انجری کا بھی ڈر رہ سکتا ہے آپ کا گھٹنے پہ اثر پڑ سکتے ہیں پیروں پہ اثر پڑ سکتا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ تجربہ جو ہوتا ہے بہت اچھا تجربہ لگتا ہے کہ کچھ ہماری باڈی جو ہے کام کر رہی ہے کچھ اس اسی طرح سے جب رننگ میں دوڑا جاتا ہے تو پوری باڈی کام کرتی ہے اور میں آگے چاہوں گا کہ میں کسی گروپ کے ساتھ جوائن کروں یا دوڑوں کہ جس کی وجہ سے میری فٹنس بھی بنی رہے اور میرا ایک شوق بھی ہے دوڑنے کا